میرے گھر پر جب کوئی بھی مہمان آتا ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اچّھے سے اچّھے جگہ گھمانے کے لیے لے جاؤں جیسے کہ ہمارے پٹنہ میں گول گھر ہے چڑیاں گھڑ ہے اسے گھمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں زیادہ تر دلّی میں جو ہے گھومنے کی جگہ جہاں پہ جمع مسجد جیسے وہاں پہ انہیں گھمانے کے لیے لے جایا جاتا ہے اوٹ جیسے کہ لال قلعہ ہے وہاں پہ بھی انہیں بہت اچّھے سے گھمانے کے لیے لیا جا جایا جاتا ہے انہیں بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں لال قلعہ وغیرہ دیکھنے کو ملے تو من میرا بہل جائے گا اور میرا ٹائم بھی پاس ہو جائے غا آج کی دنیا میں تو مال بھی بہت سے بہت بڑے بڑے کھل گئے ہیں جس میں ہم لوگ گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور اس میں کوئی جروریات اگر سامان بھی ہوتی ہے تو انہیں سامان کو خرید لیتے ہیں اور ان سامانوں کو ہم اپنے گھر واپس پھر لے آتے ہیں اور اگر پھر دوسری روج اگر گھومنے کے لیے اگر جانے ہوتا ہے تو کسی کسی جگہ دوسرے جگہ پر جاتے ہیں جب تو ان کی جب دوسرے جگہ پہ جاتے ہیں تو دوسری جگہ کی بات کرتے ہیں کہ ارے بھائی وہ جگہ ایسی نہیں ہے جو آج ہم نے گھومنے آئے اور جب اس جگہ جاتے ہیں تو اس جگہ کی برائیاں کرتے ہیں آدمی کی آج ایسی فطرت ہو گئی ہے کہ کتنے بھی جگہ کوئی بھی جگہ اگر گھوم لے انسان تو انہیں پورا نہیں کر پائے گا وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہر روز نیا نہ نیا جگہ گھومیں اور اچّھی سی اچھی جگہ گھوم کر ہم اپنے دل کو سکون پہنچائیں